आपके पास कौन कौन से फल है अंगूर कै रुपये किलो है ए और संतरा कैसे और केला और यह सेब कैसे

सेब सेब अनार कैसे है

अच्छा और और फ और फल है और कोई फल है और वह कै रुपये किलो है

कम कम करके कितने में दोगे बहुत सारा सामान लेना है थोड़ा कम करिए हर फल चार पाँच के जी लेना है कम कर लो और ठीक है और कोई फल है वह कै रुपये किलो मीठा होगा न खट्टा नहीं न होगा संतरा मीठा है न एक एक किलो सबको तौल दो अंगूर मीठा है न ठीक है ठीक है तो रखते है